मैं ने अपने जीवन में सब से बड़ा सबक यही सीखा है कि समय की पहचान करना और जो समय आप को मिल रहा है उस को बेहतर बना कर कुछ सीख कर और या फिर पैसे कमा कर उस को सही करना चहिए सब से बड़ा समय बलवान होता है जब समय की हम कीमत नहीं पहचानते हैं तो जिस जिस समय में जो कार्य होना चाहिए अगर वो उस समय नहीं होता फिर अगर हम उस कार्य को करते हैं तो वो उस काम में उतना अच्छा नहीं लगता जो हमें उस काम को उस ऐज के अकॉर्डिंग करना था या फिर उस समय के हिसाब से हमें चलना था जिस तरीके की भूख लगती है तो हम खाना खा लेते हैं पर जब भूख मिट जाती है तो हम खाना खाने तो उतना अच्छा नहीं लगता जितना हमें एक भूख लगने पर हम खाना जो खाते हैं वो लगता है तो समय को पहचानना चाहिए समय की इज़्ज़त करनी चहिए ताकि समय आप को अच्छा बलवान बना सके आप को फुल नॉलेज वाला ज्ञान वाला या आप के ऊपर उठाने में आप की मदद कर सकता है